हमारे यहाँ क्षेत्र में पानी की कमी बहुत ज़्यादा फैल रही है इसको हम बचाने के लिए हम बहुत से कोशिश कर रहे हैं जल है तो कल है ये नारा भी हमने बहुत बार लगाया भी है कोई कोई ऐसे अनबुद्धिमान आदमी है जो ऐसे वे फालतू में पानी बहुत पानी को डोलते हैं और बाहर बहा देते हैं नालों में जिन से मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए हमारे जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है हम ने पानी को बचाने के लिए हम ने पेड़ पौधों को जब जल है तो पेड़ पौधे भी जैसे हमारे जीवन स्वस्थत रह सकता है और पानी को हम ने बहुत ज़्यादा मात्रा में बचाया है और ऐसे बचाते रहेंगे